हमरा इलाकामे महाराज कामेश्वर सिंह दरभङ्गा महाराज छलाह हुनका द्वारा बहुत किछु विकास कयल गेलै ओहि समयमे जमींदारी टाइममे तीन तीनटा फैक्ट्री चीनीके लागल जूट फैक्ट्री लागल जाहिसँ बहुत लोकके गुजर भेलै तकर बाद दोसर राजा छला महेश बाबू जे एहिठाम बगलके हमरा सबके छलाह राज्य ग्रामके हुनके आनल ई मिथिलाञ्चल छी राजा दशरथ जे छला ओ तऽ यू पी के छलाह तऽ हमरा सभ बेसी मैथिल जे छी से तऽ मिथिलाञ्चलेसँ जुड़ल लोक छी